नमस्ते आ आप जो सुने हैं की आप पेन्टिंग बहुत बढ़ियाँ करती हैं आ वो हमर अच्छा हँ हमारा ये भी जो प्लेन कमरा बना है उसमें कराना है पेन्टिंग के काम तो मैं आपके नाम से बहुत मशहूर हूँ की आप पेन्टिंग बहुत बढ़ियाँ करते हैं तो ये इसलिए अच्छा कितने दिन में खाली हो जाएंगे आप हाँ वो तो सही है

ठीक छै ठीक है आ पेन्टिंग नहीं कराना है कुट्टी भी बैठवाना है पेन्टिंग कराना था टाइल सब लगवाना है सब वो काम करना है

हाँ तीन कमरा है हमारा ये तब वो क्या कहते हैं पाइप बहुत लगावाऊंगी पाइप हो गया ई तो हाँ अच्छे हाँ

अच्छा हाँ और आपके पगार भी ये ई सब कित् अच्छे अच्छे अच्छा

हमारा घर है रामनगर पट्टी के लगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है नमस्ते